हम बिहारसँ बोलै छी अभी हम दुर्गा पूजाके मूर्ति ई सभके बनाबैमे लागल छी जनबे करै छी अहाँ जे केना मूर्ति सभ बनै छै आओर सभ किछु केना होइ छै

हुँ हुँ हँ पेन्टिंगेके हो रहलै हऽ सभ करैमे लागल छै सभके जे मूर्ति सभ छै ओ सभके पेन्टिंग करैमे लागल छै अभी सभ कोइ अभी तैयार होइके अभी हँ बहुत अच्छासँ कर रहली हैं सभ किछु बहुत बढ़िआँसँ हो रहलै है आओर सभ किछुके अभी तैयारी होइए रहलै है अब आगे पूजा आ रहलै है सभके तैयार कऽके अब देबैके है सभ कोइके आरो सभ आरो मूर्ति सभ बनबै छियै आरो ओ पैन्टिंग सभ होइ छै आरो इएह सभ मतलब डिजाइन सभ बनै छै आरो हँ ओकरो हँ ओकरो सभके बड्ड बढ़िआँसँ सिखबै छी सभ किछु ठीक तरहसँ सभके पूरा अच्छासँ बतबै छी जे ऐसे ऐसे करना है ई के ये है सभ कुछ हँ बहुत बहुत आगे तक हो गेल छै मतलब अब थोड़ा तनिका बचल छै जैसे कि

हँ सभ किछु सभके सिखाइए रहली है सभ सिखिए गेल छै सभे कोइ

हँ सभ जगह चर्चा अभी चलिये रहलै है जैसे कि जी सिखा रहली है सभके किछु सभके पता चलिए रहलै है जे मा सभके कैसे मूर्ति बनि रहलै है हँ सभ घरोपर चल रहल है काज सभे किछु

ठीक छै तऽ रखै छी फोन आब